सभिनि खां पहिरियों त सिंधी ॿोली पंहिंजी अबाणी ॿोली पर हींअर सिंधी ॿोली लुप्त थी वई आहे हींअर पाण कहिड़े राज्य में वञूं था चेन्नई वञूं त न को पाण खे उन्हनि जी भाषा सम्झ में ईंदी न को उन्हनि जी भाषा पाण खे सम्झ में ईंदी महाराष्ट्र में वञूं तॾहिं बि साॻी तकलीफ़ूं लॻी पयूं आहिनि उन जो कारण हिकु ई आ्हे हींअर सिंधी स्कूल किते बि आहिनि कोनि सिंधी न को कॉलेज आहिनि न को स्कूल आहिनि पहिरियों जे ज़माने में सिंधी कॉलेज ऐं सिंधी स्कूल हूंदा हुआ त ॿारनि खे सिंधी सेखारींदा हुआ पर हाणे इहो वस्तु ॾाढी लुप्त थींदी थी वञे हींअर पाणे ई घर में ॿारनि खां न को सिंधी था ॻाल्हायूं पाणे ई ॿारनि सां हिंदी ऐं इंग्लिश मे था ॻाल्हायूं त ग़ल्ती पंहिंजी आहे मां सरकार खे इहा रिक्वैस्ट कंदुमि त सिंधी कॉलेज ऐं सिंधी स्कूलूं खुलनि अहिड़ी सरकार खे रिक्वैस्ट आहे